ویکلی ٹیسٹنگ ہوتی تھی کووڈ کا زمانہ چل رہا تھا کورونا آیا تھا نیا نیا کوئی کسی سے مل نہیں رہا تھا جو لے رہا تھا نہ کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو اس لیے ہمیں گورنمنٹ نے پوائنٹ کیا تھا کہ آپ ویکلی یعنی ہر منڈے کو آپ ٹیسٹ کروگے سب کے کووڈ کے اور اس کا رزلٹ دوگے اب ایک دن میں صبح سیمپل کلکٹ کرنا آفٹر نون تک پورے دوپہر تک سیمپل کلکٹ کرنا دوپہر کے بعد شام تک اور جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ اپ لوڈ کرنا ہوتا تھا جس کے اکارڈنگ وہ لسٹ بنانی ہوتی تھی اور وہ جو ہے نیچے انسٹیٹیوٹ کے گارڈس کو دینی ہوتی تھی کہ جو نگیٹو ہے ان کو ہی انٹری ملے گی جو پوزیٹو ہیں وہ گھر جائیں گے اپنے اس طرح کافی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑتا تھا ہر منڈے ہوتا تھا میرے ساتھ مجھے کافی دقت اور وقت بہت کم رہتا تھا تو بڑی زیادہ مشقت کرنی پڑتی تھی کہ میں لنچ اپنا جو ہے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھا پاتا تھا کافی ٹائم لگتا تھا مجھے اس میں کرنے میں کبھی کبار رات بھی ہو جاتی تھی کیونکہ کچھ ٹیسٹ فیل بھی ہو جاتے تھے تو انہیں ریرن کرنے کے لیے ابھی کافی ٹائم لگتا اور ایک رن کا ٹائم کم سے کم تین گھنٹے ہوتا تھا تو کافی افسوس ہوتا تھا کہ ایک ٹائم برباد ہو گیا اور کا بارہ بارہ بجھے بھی آئے ہیں ہم محنت کر کے وہاں سے